गेलेनो थाखाय आंनि जि मोजां गेलेमु हिसाबै फुटबल गेलेनाया आंनि थाखाय मोजां मानो होन्ना बुङोबा बे फुटबल जोलुर एबा फुटबल गेलेनाया जोंनि देहानि जे एक्सासाइस बे एक्सासाइस लाखिनायजों लोगोसे गावखौ गोजौ थाखोआव सासे माने मोजां गेलेगिरि महरै माने गोजौ थाखोआव माने माने जौगाहोनायाव मदद खालामो बेयाव माने जि माने सा जिसे गेलेगिरि थायो बेजों लोगोसे साब्सटिटिउटफोर बायदि बिदिनो गोबां मानि फुटबल गेलेनाय बा जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ माने गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे गावखौ माने जिउ दानाय फसंनायफ्राव आरो बियो माने बिहोमा होयो बिदिनो आंनि जि गेलेनाय मोजां मोन्नाय गेलेमु माबाया फुटबल एबा जोलुर बेयो माने मोनसे जौगा थाखोनि गेलेनायनि मोनसे आयदा हिसाबै लाजायो मानो होन्ना बुङोबा बिदिनो गोबां बिदिन्थि दङ जेरै माने गिदिर गिदिर गेलेगिरिफोर जोङो मख'नो हायो लियनेन मेसिबो बायदि बिदिनो गेलेमुनि नामखौ मख'नो हायो रनाल्ड' मोननि नामखौ मख'नो हायो दा बिथांमोनहाबो जोलुर गेलेनायनि गेजेरजोंनो बुहुमावनो गावनि मुंखौ आरो माने फोजौनो हादों आरो गोबां आरो बिसोर मा माने जोलुरनि गेजेरजोंनो माने गावनि जे टेकनिकनि गेजेरजों बिहोमा होलांनो हादों आरो